ہمارے خاندان میں کوئی بھی بیمار ہوتا ہے یا میرے بھائی بہن یا پھر کوئی بھی دادی دادی تو وہ ہم لوگ اس کے لیے کھچڑی بناتے ہیں اور پتلی کر کے بناتے ہیں دہی بناتے دہی کا مکسر رکھتے ہیں اور فروٹس وغیرہ بھی کھلاتے ہیں ان کو اور ہم ان کے لیے کچھ دلیہ دلیہ وغیرہ بناتے ہیں میٹھا دلیہ تھوڑا کم مرچی والا کھانا بناتے ہیں توری ہو گئی گھیا ہو گیا ان کی ہلکی ہلکی سبزیاں بناتے ہیں تاکہ کوئی نقصان نہ دے اور ایک علاج میں بیماری میں بس یہی کام آتی ہیں یہی سبزیاں اور ہری مرچی کھلاتے ہیں ہری مرچی ہمیں نقصان نہیں دیتی لال مرچ نقصان دیتی ہے تو ہم ہلکا نمک مرچ کا کھانا بناتے ہیں اور زیا دہ تیکھا نہیں بناتے کھٹا نہیں کھلاتے ہاں دوائی کے ساتھ ہم یہی پکوان بناتے ہیں تاکہ کھانے میں اچھا بھی لگے اور بیمار کو بیماروں کے لیے ہمارا پکوان یہی ہوتا ہے کھچڑی دلیہ دودھ دہی یہ فائدے مند رہتے ہیں تو یہ والے پکوان اچھی کر کے بناتے ہیں ہم لوگ تاکہ کھانے میں بے کار بھی نہ لگیں اور بیماروں کے لیے ہیلتھ فل بھی رہیں